مثال کے طور پر ہندوستان میں کچھ علاقوں میں ہند اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان تاریخی طور پر تنازعات رہے ہیں یہ تنازعات کبھی کبھار بڑے فسادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا اثر نسل نسل در نسل منتقل ہوتا ہے بین کمیونٹی لڑائیوں کی ذاتی زندگی پر ممکنہ اثرات ہم آہنگی ان تنازعات کی وجہ سے سماجی ہم آہنگی متأثر ہو سکتی ہے اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان عدم اعتماد پیدا ہو سکتا ہے تعلیم اور کاروبار کشیدگی کی وجہ سے تعلیمی ادارے کا اور کاروباری سرگرمیاں متأثر ہو سکتی ہیں ذہنی دباؤ ایسے تنازعات کے دوران لوگوں کو ذہنی دباؤ خوف اور عدمِ تحفظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے نقل مکانی کبھی کبھار لوگ ان تنازعات کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ مسائل انفرادی زندگی کو متأثر کرتے ہیں اور معاشراتی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اس لیے ان مسائل کے حل کے لیے بات چیت تعلیم اور مفاہمت کی کوششیں بہت اہم ہیں